हेलो दानसोरां नों अबाव दङ नोंखौ आं नुनो मोनासै नों सि आइ टि गेस्ट हाउस खाथियाव दरखं खाथियाव फैनानै आंखौ लांफैनो हागोन